میں اِندر پورم میں کھوڑا بریج کے نیچے تھا تو مجھے دلّی جانا تھا تو میں نے وہاں پر جو قریبی لوگ تھے ان سے پوچھا کہ مجھے دلّی جانے کے لیے یہاں سے گاڑی کہاں ملے گی تو کھوڑا بریج کے نیچے ہی ایک آدمی نے بتایا کہ یہ سامنے جو آٹو لگے ہیں یہ دلّی لے کر جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھا کہ آپ دلّی لے کر چلیں گے کیا مجھے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اس نے جب اپنا پیسہ بتایا تو مجھے زیادہ لگا جس کی وجہ سے میں نے اس کو کینسل کر دیا اور پھر میں نے اولا ایپ کے ذریعے سے گاڑی بک کی اس نے پوچھا کہ سر آپ کہاں جانا چاہتے ہیں میں نے اس سے بتایا کہ مجھے دہلی جانا ہے دہلی میں کون سی جگہ ہے تو میں نے بتایا کہ جامعہ نگر تو پھر اس کی مدد سے میں نے بہ آسانی اپنے سفر پورا کر لیا